हिआँपर सरकारी इसकुलमे तऽ पढ़ाइ होबे नहि करै हइ आओर फेर ओकर बाद एहि जङ्ग नहि एगो ट्यूशन हइ नहि एगो हिआँपर पढ़ाइके अच्छा नहि होइ हइ तऽ आदमी समस्तीपुर जाइ हइ पढ़ै एगो हुआँ देखलिए समस्तीपुर हिआँसे हमरासभके हिआँ से जाइ हुआँ पढ़ै समस्तीपुर बच्चासभ जे एतना हइ से सभ हुआँ किलास कम्प्यूटर नहि हइ नहि कोइ मास्टर सही ढङ्गके इसकुलमे ट्यूशनोवला नहि कॉन्वेन्ट नहि इसकुलवला कोइ आदमी हइ हिआँ पढ़ाबैवला कोइ आओर देखिऔ जे सब अपन अपन भागि भागिकऽ जाइ हइ समस्तीपुर समस्तीपुर पढ़ै हइ आओर समस्तीपुर से आओर देखिऔ समस्तीपुरके पढ़ाइ आओर देखिऔ हमरोसभके हुआँ धनबादके हुआँके पढ़ाइ अच्छा हइ हुआँ पढ़ै हइ आओर हिआँ देखै छिए नहि कोइ कम्प्यूटरो किलास नहि करबै हइ नहि कॉन्वेन्टे हइ नहि ओहिसे कोइ ट्यूशन पढ़ाबैवला नहि कम्प्यूटर ककरो पासमे हइ बस अएसेहि झुट्ठोके बच्चासभके कहाँ पढ़ेतै सभ बच्चा भगै हइ समस्तीपुर आब गार्जिअन कतनासे कतना कि करतै एहि जङ्ग नहि मास्टर हइ नहि किछु हइ बच्चासभके कइसे कि करतै ओहिके चलिते कोइ नहि पढ़बै हइ हिआँ सभ समस्तीपुर समस्तीपुर आओर धनबादमे देखिऔ कतना अच्छा पढ़ाइ हइ हमर भतीजासभ सभ हुँए पढ़लकै कतना बढ़िआँ कोर्स केलकै हइ अभी नोकरी मिलैवला हइ सभके